हैल्लो तुस सैलून दा बोल्ला दे अस जम्मू दा बोल्ला ने रिहाड़ी चौक हां थुआढ़े कटरा बड़ा बड़ा बधिया घर बनाया हा में बाल कलर कराने हे थुआढ़े कोला टाइम शाइम ऐ थुआढ़े कोल बुकिंग करनी ही मेरी किन्नी सताई तरीक दी बुकिंग करी ओड़ो मेरी तुसी सताई तरीक इक दिन बाल कलर कराने हे अपने ते में बाल स्ट्रैट बी कराने न हां हेयर स्पा बी करवाना ऐ हां थुआढ़े कोल किन्ना टैम लग्गी जाना फ्ही किन्ने घैंटे दे किन्ने पैसे बनदे इदे हां अच्छा अच्छा अच्छा जानी बास्सी सौ रपेआ लग्गना सारा हैनी अट्ठ ज्हार दो सौ रपेआ करूड़ेओ ठीक ऐ हां मेरी बुकिंग ओके करूड़ेओ लिखुड़ेओ मेरी कापी पर हां नां लिखुड़ेओ तुस गोल्लु शर्मा हां ठीक जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी